کویں سے پانی کیسے نکال نکالا جائے کیا آپ کے آپ کے پاس اس بارے میں کوئی ایئیڈیا ہے کہ اس کے لیے برقی موٹر کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے تو ڈول تھے ربڑ کے لیکن اب تو موٹر کی بہت سویدھا اور آسان ہو گیا اب تو کس طرح کی کوئی دقت نہیں ہے بجلی کا سسٹم ہے بٹن دباؤ اور موٹر سے پانی خود بخود نکلے گا اوکے ٹھینک یو